आमचीं गांवगिऱ्या वाटांनी पारंपारीक जे नाच आसात तें सांबाळप आमच्या हातानच आसा आज काल खूब आमचे भितर बदलाव आयला आमी चडशे पाश्चात्य संस्कृती जी आसा ती आपणावपाक सोदतात पूण हें कितपत खरें हें आमी हाजेर चिंतपा जाय तर आमच्या गांवांनी तरे तरेचे नाचाचे प्रकार जातात जशें की तोणयां मेळ फुगडी धालो रणमालें कालो कळशी डांस आनी खूब किदें तर ह्ये नाच आमी समज केले जाल्यार आमकां आपशींच एक उर्बा मेळटा आमच्या आंगाचें हालप धोलप सगळें सारकें जाता आमी फ्लॅक्झिबल उरतात तर आयच्या पिळगेक नवीं भुरग्यां हें शिकोवपाची खूब गरजेचें आसा तर तशेंच भुरग्यां बरोबर हें पालकांनीं बी समजून घेवपाक जाय भुरग्यांक फुगडी घालपाची धालो शिकेवपाचें आनी एक नवी दृश्टीकोणांत आमच्या पाश्चात्य कल् कल्चरा कडेन पळय नास्तना आमच्या कल्चरा आमी कशे तरेन सांबाळपाक शकतलीं हाचेर खूब सो पालकांनी बी विचार करपाक जाय आमचे कडेन खूब अशें अशें बरें बरें नृत्य आसात जे पाश्चात्या कडेन ना पूण तरी पूण आमी पाश्चात्य जावपा सोदतात तर आमी आज काल ज्या रोगांनी वतात तरे तरेचे मनशाक दुयेंस जातात तीं भायलीं खाण भायलीं जेवण तर आमी पयली आमचें आसा तें आमी पयली राखपाक जाय सारकें तर फुगडी केली फुगडी घाली तर आपशेंच फाटी कडेन जो आमचो आसा ताका आमकां लगाव मेळटा आमी बरें तरेन आरोग्य जगपा शकतात खूप अशें अशें डांस आसात नृत्य आसात जें आमी देवा कडेन वचून खेळटात तर ताजेर आमकां देव प्रसन्न जाता आमचें आनी देवाचें रिलेशन आसा तेंय बरें जाता आनी एक आमी बरें तरेन आमची कल्चरल समज आमी सांबाळपाक गेलीं जाल्यार सगळीं लोक एकठांय येवन आमी आमी बरी तरेन आमचें कल्चर सांबाळपाक शकतात आमचें आनी लोकांचें जें संबंध आसा तें बरें जातात आनी मांडार फुगडी घालतात तेन्ना बरोबरचीं आमी सगळीं जीं मैत्रिणी आसात मित्र मैत्रिणीं कुटूंब सह परिवार सगळीं त्या मांडार येतात मांडार येवन एक थंयचें नवेंच एक प्रत्येकाचें एकमेकां कडेन जें शंबंद संबंद आशिल्लें तें स्ट्रॉंग जातात आनी एक सगळीं नाचतना एक प्रत्येकाच्या तोंडाचेर एक हांशीं उरता ह्यें आमी सगळे जें नृत्य आसात तें एक वेवा् एक व्येयामा भशेनूच आसात आमकां आंगाचो व्यायाम जाता आज काल खूबशें जाणां मोठे जाता लठ्ठपणां येता खूब जाणांक रोग येता दुयेंस जातातर ह्यें समज आमी खेळ खेळ्ळें ह्यें जर आमी पारंपारीक जें आमचें नृत्य आसात दिवली डांस आसा मागीर ताज्या नंतर घोडेमोडणी आसा गोंयचें अशें खूबशें प्रकार आसात काणकोणांत आमचो संकासूराचो कालो जाता संकासूरा कालो म्हळ्यारूच एक आमी नाटक कशें करता तशें नाटका भशेन शें तातूंत आमकां खूबशां जाणांक हांसपाची संदी मेळटा आमगें हांसप जाता एकमेकां कडचें जें संबंद आसा तें जातात कोणीय एकमेकां कडेन जर उलयना जाल्यार त्या आमच्या जें कल्चरल आमचें डांस आसा ह्यें आसा तातूंत सगळें आमी एकठांय जेन्ना येतात आनी एकमेकां कडचें जें संबंद एक मेकांचेर कोण नाराज उरता जाल्यार तेन्ना तें हांसून हांसून हांसून तांचें संबंद बरें जावपाक शकता तर म्हाका अशें दिसता की भायलें आमी आपणाय आसतना म्हणजे ताजेर आमी फोकस करपा जाय आमी तें आपणावपा जाय पूण आमचें जें आसा ह्यें फाटी उडोवपा जायना तें ताच्या मुखार आमी खंय तरी घेवन वचपा जाय अशें म्हाका दिसता बिकॉझ आमचें गोंयचें ह्यें आमी सगळ्यांत वयर काडपाचें पाशचात्य आसात पाशचात्य बी शिकपाकूच जाय पूण ताज्या बरोबर आमची गोंयची जी आसा आमच्या गोंयची नांव आमची गोंयची गोवन कल्चर काणकोणचें कल्चर हें आमी पयलीं सांबाळपा जाय